میرا پسندیدہ اقتباس علامہ اقبال کی کتاب بانگِ درا سے ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں یہ اقتباس میرے ساتھ گونجتا ہے کیونکہ اس میں آگے بڑھنے جستجو اور حوصلے کی بات کی گئی ہے یہ الفاظ انسان کو اپنی قابلیت اور ہمت پر یقین دلانے کے لیے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ کوئی بھی کامیابی آخری نہیں ہوتی ہمیشہ آگے بڑھنے کے مواقع موجود ہوتے ہیں کیوں متعلقہ رکھتا ہے حوصلہ افزائی یہ اقتباس مجھے ہمیشہ حوصلہ دیتا ہے کیونکہ کوئی بھی منزل آخری نہیں اور ہمیشہ آگے بڑھنے کے مواقع ہوتے ہیں جستجو کی ترغیب یہ الفاظ تحقیق اور جستجو کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں جو کسی بھی علم یا پیشے میں ترقی کے لیے ضروری ہے مثبت سوچ یہ اقتباس مثبت سوچ کی عکاسی کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ مشکلات اور امتحان زندگی کا حصہ ہے مگر ان سے گھبرانا نہیں چاہیے یہ الفاظ میرے لیے زندگی کے مختلف مراحل میں رہنمائی اور ترغیب کا ذریعہ بنے ہیں اور مجھے ہمیشہ اپنی بہترین کارکردگی دکھانے کی تحریک دیتے ہیں